जय झूलेलाल पहिरीं प्रॉडक्ट पहिरीं शइ जो मां ख़रीदी हुई उहो हुई क्रिकेट जी बैट उहो बैट जो हुई जीअं दुकान खां मां ख़रीदी हुई उन जी फिनिशिंग जाम सुठी हुई ॿी ॻाल्हि उन उहो बैट जो हुई उन जो वज़न उन जी लंबाई चौड़ाई ऊचाई उन दुकान वारे मूंखे मुंहिंजे बॉडी जे स्टैटिक्स जे हिसाब सां ॾिनई जीअं मूंखे सूट करई ईअं त मां वयमि दुकान ते त जाम सारी शयूं जाम सुठे तरह सां बैट उपलब्ध हुया बट उन मूंखे मुंहिंजे हिसाब सां बैट कढी मुंहिंजे साइज़ जे हिसाब सां मां मूंखे बैट जो हुयो न ॿुधाईं त मां हुन हिसाब सां बैट ख़रीदी त पंहिंजे हिसाब सां अगरि कहिड़ी शइ पाण ख़रीदियुमि त अॼु पाण खे पंहिंजे शरीर जे हिसाब सां कोई शइ पाण जे ख़रीदियुमि त जो पाण खे सूट करे ऐं भई खेॾनि जी हुजे या कोई बि शइ हुजे अगरि पाण कोई शइ पंहिंजे हिसाब सां ख़रीदियूं था बाजार मां त उनजो अलॻि ई मज़ो हूंदो आहे छोकी हर कोई शइ हर कंहिंखे सूट न कंदी आहे सभिनि जा छोकी शरीरु या स्ट्रक्चर अलॻि अलॻि आहिनि त इन लाइ स सभु अगरि शयूं पंहिंजे हिसाब सां ख़रीदमि त वधीक सुठियूं बजाइ इन जी ई पाण देखा देखी करी करे कंहिंजे बि शइ खणी अचूं त मुंहिंजो त ऐक्सपीरियंस जाम सुठो रहियो इहे मुंहिंजो ऑफलाइन जो हुयो ऐक्सपीरियंस इन जे अलावा ऑनलाइन बि मां हिकिड़ी दफ़ा प्रॉडक्ट ऑडर कयो हुयो उहो बि ऐक्सपीरियंस मुंहिंजो सुठो रहियो छोकी उन्हनि में ऐमेजॉन जे थ्रू जो जो मां शयूं उन में उन्हनि जे इन में फिट कयूं उन हिसाब सां ई प्रॉडक्ट मुंहिंजे घर ते आयो त मुंहिंजो फस्ट प्रॉडक्ट जो ऐक्सपीरियंस जाम सुठो रहियो जय झूलेलाल